इसमें कठिन भोजन मैं कटहल की सब्ज़ी सीखना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है मगर मुझे आता नहीं है मुझे बहुत कठिन लगती है वह सब्ज़ी और मक्के की रोटी मुझे पसंद दोनों चीज़ें हैं मगर मुझे नहीं आता है मैं इनको सीखना चाहती हूँ मैंने एक बार कटहल काटा था तो कटहल का वह दूध होता है वह चिपचिपा लग रहा था तो मैंने फिर बनाया ही नहीं है फिर चिपचिप चिपचिप लग रहा था तो इस वजह से मैंने कभी उसको बनाने की ख़याल भी नहीं लेकर आया मन में और मुझे बनाना है मुझे सीखना है इसको एक बार मैंने मक्के की रोटी भी बनाया था तो मक्के की रोटी ऐसे बना रही थी तो वह बार बार टूट जा रही थी हाथ वाली तो समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें क्या मिलाएँ बाक़ी मुझे मक्के की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैं वह भी सीखना चाहती हूँ तो मैंने एक बार मैंने यूटूब में देखा था कटहल की सब्ज़ी के लिए तो उसमें बताया गया था कि कटहल काटते समय अपन ऑइल लगा दो तो कटहल क्या होता है चिपचिपाहट नहीं होती है और चिप काटकर वो फिर उसको वह छोटे छोटे फोड़ी बनाकर उसको उबालो और फिर उसको तल लो फिर उसका सूखी सब्ज़ी जैसा बना लो तो बहुत टेश्टी बनती है और मक्के की रोटी में थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर पहले मैं ठंडा पानी मिलाकर बना बनाने की कोशिश करी तो वह मुझसे बिगड़ते जा रही थी और फिर मैंने एक हं मैंने सुना था कि मक्के यानी मक्के की रोटी में गर्म पानी मिलाकर बनाओ तो टूटती नहीं है हालाँकि मैं नहीं बना पाई वह तो मुझे यह सबसे कठिन सब्ज़ियाँ और यह खाना कठिन लगा